मां झूलेलाल भॻवान जे भॻितीअ जे बारे में चवणु चाहियां थी झूलेलाल भॻवान जा ॿ सुठा ऐं वॾा त्योहार आहिनि हिकु त चेटी चंडु ऐं ॿियो चालीहे साहिबु चेटी चंड ते असां जे शहर में वॾी सरगसु निकिरंदी आहे ऐं सभु धाम धूम सां इहो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि ॿियो त चालीहे साहिबु उन मां चालीह ॾींहं व्रतु रखंदी आहियां ऐं रोज़ु शाम जो मंदर में अखो पाइणु वेंदी आहियां ऐं उन जी शेवा कंदी आहियां मां रोज़ु चालीह ॾींहं ह परधाणो खणी करे वेंदी आहियां ऐं पंहिंजे घर में बि झूलेलाल भॻवान जी वॾी मूर्ती आहे ऐं असां हरु जुमे ते घर में सतसंगु कंदा आहियूं ऐं झूलेलाल मंदर बि वेंदा आहियूं ऐं चालीहें ते असां आ सुठी मटिकी सजाए करे छेले ॾींहं ते परिवान करणु वेंदा आहियूं ऐं सभु अ जी ए ॾींहनि में ई इएं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ऐं उन्हनि जी पूॼा कंदा आहियूं झूलेलाल भॻवान जा नाला बि इलाही आहिनि जीअं त उॾेरोलाल पले वारो ज्योतिन वारो दरिया दरिया लालु जहिड़े नालनि सां बि सुञाणंदा आहिनि मां चालीहनि ॾींहनि में झूलेलाल मंदर में इलाही आनंद करे ईंदी आहियां